हाँ महिलाओं को हमारे समाज में काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा जैसे हर हत्या घरेलू हिंसा दहेज यौन प्रताड़ना बैद्वे आदि को सम्मिलित कर सकते हैं ये समस्याएँ इस कारण हैं कि इस्त्रियों के साथ विभिन्न संस्थाओं में हिंसा का व्यवहार किया जाता है ये समस्याएँ कौनसी हैं लेकिन जिसमें भारत में स्त्रियों को अपने दिन प्रतिदिन व्यवहार जूझना पड़ता है क्योंकि भारत की स्त्रियों की काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आज़ादी के बाद महिलाओं का समाज में सम्मान बढ़ा लेकिन उनके सशक्तीकरण की गति दसकों तक धीमी रही गरीब निरक्षरता महिलाओं की प्रगति में गंभीर बाधा आई है लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और कौशल के माध्यम से महिलाओं को व्यवसाय की और प्रोत्साहित कर रहे हैं उन्हें आर्थिक रूप से सुदृढ़ किया जा सकता है महिलाओं की स्थिति सुधर रही है समय बीतते के साथ सरकार ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कई क़ानून बनाए हैं स्त्री शिक्षा को अनिवार्य किया है लड़की की मर्ज़ी के बगैर शादी पर प्रतिबंध लगाए हैं तलाक़ को क़ानूनी दर्जा दिया गया है अब महिलाएँ अपनी मर्ज़ी के अनुसार किसी भी हुनर के लिए ट्रेनिंग ले सकती हैं अब महिलाओं को अपनी मर्जी का मालिक बना दिया गया है ऐसी काफ़ी सरकार ने सुरक्षाएँ कर दी गईं जिससे महिलाओं का वजूद बना है